अपन हमरा जे छै से गार्डिंग छै ओकरामे जे छै से लाबै छियै गाछ वृक्ष कीन कए आ फूल इसब लए कीन कए लाबै छियै ओकरामे लगाबै छियै ओकरा खातिर लए बहुत फैदा होइ छै ओकरा समय समयपर देख रेख करै छियै घासपात करबाबै छियै

आ अगर गाछ उछ लगबै छियै फूल लगबै छियै आ दै छै समय समय पर पानि दै छियै पानि उनी दए कए सुक आ ओकरबाद जे छै से ओहाँपर देखरेख करै छियै ओकरबाद किछु अइसन छियै घास लगैने जेकरा सऽ फैदा होइ छै आबै छै किछु अइसन फूल छै जे ओकरा सौंसे अथी होइ छै फैदा होइ होइ छै जेनाकि भए गेलै ओरहुलआरके भए गेलै फूल गेन्दाक फूल इहए सब लगबै छियै आ लगाके ओकरापर समय समयपर पानि दै छियै आ देखरेख ओकरा समय समयसॅं कयने जाइ छियै आर समयसॅं कयलाके बाद जे छै से ओकरापर बहुत तरहसॅं ओहुमे घास होइ छै आ बहुत तरहके करै छियै आ कयलाके बाद जे छै से ओकरा देखरेख करै छियै आ देखरेख कयकऽ

एकाएक ओकरबाद जे छै से ओहए ओहिजे रहै छियै इसब हमरा खुब बढ़िऑं होइ छै आ खुब ठीकठाक होइ छै एकरामे कोइ दू राइ नहि छै आ खुब बढ़ियाँसॅं तहे होइछै ओकरामे ठीकठाक रहै छै और बस भऽ गेल